علی گڑھ ہندوستان کا بہت ہی مشہور شہر ہے جو لگ بھگ پوری دنیا میں مشہور ہے جس کی کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو پورے دنیا میں مشہور ہیں جیسے علی گڑھ کے تالوں کی بات کریں وہ پورے ہندوستان میں مشہور ہیں اور یہاں کی شیروانی کی بات کریں جو ہندوستان کے پریسیڈنٹ رہ چکے ہیں حامد انصاری انہوں نے بھی علی گڑھ کی شیروانی پہنی ہے یہاں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو خاندانوں سے چلی آ رہیں ہیں جیسے امین نشا میں کچھ ایسی دوکانیں ہیں جو خاندان کے پہلے وہی چیز بناتے تھے اور ابھی بھی انہیں چیزوں کا چلن ہیں اور یہاں شہر جس کو اوپر کوٹ بھی کہا جاتا ہے وہاں پر بہت ساری جگہیں بہت ساری دکانیں ایسی ہیں جو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہیں اور ان چیزوں کا چلن ہیں یہاں اور وہاں میٹھی چیزیں چینی کی چیزیں بنائی جاتی ہیں اور یہاں آٹ کی شکلوں میں بات کریں تو یہاں سے بچے دور دور سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر دور دور شہروں سے دور دیشوں سے کیونکہ یہاں یہ علی گڑھ شہر بہت ہی مشہور ہے بہت ہی اچھا ہے جس کو لوگ ایک آرٹسٹک طریقے سے دیکھتے ہیں